आहो एह् जेह्ड़ी ट्रैडमिल होंदी ऐ ते एह् इक्क पूरी एह् सैकल आंह्गर बनाई दी ऐ ते एह् इक्क दौड़ने दा जरिया बनाए दा जि'यां सवेरै उट्ठियै अस दौड़ लान्ने होन्ने आं ओह्दे बास्तै सानूं जाना पौंदा ऐ उट्ठना पौंदा ऐ ते बाह्र जाना पौंदा ऐ ते दौड़ लान ते एह् जेह्ड़ी ट्रैडमिल ऐ एह् असें ऑनलाईन मंगवाई अपने घर रक्खी ऐ ते असें सवेरै शामीं जदूं मरज़ी एह्दे उप्पर असें दौड़ी सकने आं अराम कन्नै ऐं जि'यां सवेरै उट्ठियै चार बजे उट्ठियै जाना ऐ केईं बारी सर्दी होंदी ऐ ठंड होंदी ऐ ते अस नेईं जाई सकदे आं ते एह् जेह्ड़ी ट्रैडमिल ऐ असें अपने अंदर मज़े कन्नै बैठियै ते एह्दे उप्पर जेह्ड़ा असें मज़े कन्नै दौड़ लाई सकने आं ते एह्दा सानूं एह् बेनीफिट ऐ ते एह्दे कन्नै जेह्ड़ा ऐ के स्हानू मतलब कि सवेरै शामीं कोई अग्गें पिच्छें जाने दी कोई जरूरत निं ऐ बी एह्दे कन्नै अस मज़े कन्नै अपने घर बैठियै ते दौड़ लाई सकने आं